जि'यां में जम्मू कश्मीर च रौह्न्ना होन्नां जम्मू कश्मीर पुलीस ऐ इक बड़ी घैंट घैंट नौकरी ऐ इक पुलीस आह्ले दी ठीक ऐ पुलीस दी नौकरी करने दा इक बंदे गी अलग गै ओह् होंदा कि बड़ा मजा औंदा पुलीस दी नौकरी करने दा ठीक ऐ ते इक पुलीस दी नौकरी करना अडवैंचरस होंदी क्योंकि जि'यां जियां नमें नमें क्राइम बगैरा करदे जेह्ड़े क्राइम क्रिमिनल बगैरा होंदे उ'नें गी पकड़दी दूआ इंबैस्टिगेशन दे उप्पर बी बड़ा ओह् करदी ठीक ऐ ते पुलीस दी नौकरी करने दा बड़ा गै मजा होंदा पुलीस दी नौकरी इक बड़ी घैंट चीज ऐ ते जि'यां जि'यां पली जि'यां हून हून ते जे के पी दे बिच्च फार्म बी लग्गा दे ऐ पुलीसा दे जेह्दे बिच्च बड़ा इ'यां मतलब कि चार ज्हार बकैंसी ऐ बगैरा जेह्दे बिच्च उ'नें नमें नमें जंग मुड़े लैने पुलीसा च ते साढ़ी जेह्ड़ी लोकल एरिया दी पुलीस ऐ ओह् ठीक ऐ बड़े बड़े शैल कम्म करा दी जिद्धर जिद्धर क्रिमिनल बगैरा क्राइम बगैरा होंदे उत्थै मैकसीमम टाइम गै पुज्जी जंदी ओह् तौले गै बगैरा जल्दी जल्दी पुज्जी जंदी मगर बिच्च बिच्च स्हेई टैम पुजदी ते बिच्च बिच्च कदें कदें पैसे पूसे बी खाई लैंदी ऐ साढ़ी जेह्ड़ी जेह्ड़ी पुलीस ऐ जेह्की जे के पी बिच्च बिच्च ऐसे ऐसे लोग बी होंदे जेह्ड़े पैसे पूसे खाने आह्ले होंदे एह् क्रिमीनल गी पैसे पूसे खाइयै बी केह् करदे कि क्रिमीनल जेल्लै पैसे क्रिमीनल कोला पैसे पूसे खाने ते उ'नें गी छड्डी ओड़ना मतलब कि इ'यां बेक ओह् करी ओड़ना पैसे पूसे खाइयै ते उं'दा क्रिम क्राइम गै ओह् करी ओड़ना अनस ते कुसाऽ दे होर नां दे उप्पर थोप्पी ओड़ना जि'यां जि'यां दो क्रिमिनल इक टाइम पकड़ोए इक क्रिमिनल हा अमीर ते इक क्रिमिनल हा गरीब ते ठीक ऐ इक क्रिमिनल कोला उ'नें ले पैसे ते दुए क्रिमीनल जेह्ड़ा ओह्दा क्राइम हा ते ओह् दुए दे उप्पर देई ओड़ेआ एह् बड़ी गंदी चीज करदी अजकल्ल दी पुलीस ते दूआ पुलीस दा बिच्च बिच्च सारे जि'यां तुस समझी लैने सारे आफिसर इक्कै जनेह् निं होंदे ठीक ऐ ओह् अलग अलग कम्म बी बड़े करदे जि'यां कोई जेह्ड़ा आफिसर बगै जेह्ड़े मते आफिसर होंदे ओह् करदे कि जेह्ड़े मैक्सीमम आफिसर होंदे ओह् पैसे पूसे घट्ट गै खंदे ते पैसे पूसे घट्ट खंदे ते मगर ओह् बी जि'यां मतलब पैसे पूसे घट्ट गै खंदे फिर कम्म अपनियां ड्यूटियां जेह्ड़ियां बड़े स्हेई तरीके कन्नै निभांदे मगर हून जेह्ड़ा साढ़े ऐस्स ऐच्च ओ हीरानगर ऐ ओह् बड़ा घैंट घैंट नाइस बंदा ऐ ठीक ऐ ओह् अपना कम्म बिल्कुल इ'यां ख बड़े तरीके नाल करदा कि मगर जि'यां इक एह् बी पुलीस कोल जेह्ड़े बैपन बगैरा होंदे ना इं'दी क्वालिटी बड़ी घट्ट होंदी ठीक ऐ जेह्दे नै कि जेह्ड़े क्रिमिनल आसानी कन्नै निकली जंदे इंदे कोला दा ते दूआ ते इ'नें गी बैपन चलाने दी बी जाजत हैन्नी होंदी जिन्ने तक्कर पिच्छों दा कोई आर्डर निं आ उन्ने तक्कर एह् कोई बैपन निं चलाई सकदे ठीक ऐ पुलीस साढ़े आस्तै इक ते फायदेमंद बी ऐ क्योंकि कोई बी जि'यां कोई बी जि'यां कोई बी इ'यां लड़ाई लड़ुई बगैरा कुछ बी इ'यां क्रीम क्राइम क्रूइम होऐ जां इ'यां चोरी चारी होई जा कुसै दे घर ठीक ऐ ते एह् ते ओह् करदी कि आनियै पैसे पूसे पुलीस टैमा पर पुज्जी जाए ते करी ओड़दी मगर केईं केईं ज'गा एह् गंदे कम्म बी बड़े करी ओड़दी पैसे पूसे खाइयै ते कक्ख निं करदी ते उ'नें गी बचाई ओड़दी जिंदे बारे च होंदा अस ते में इ'यै ते में इ'यै आखना चाह्न्नां कि हून पुलीस ते है ते ठीक ऐ मगर इ'नें गी इंप्रूव करने दी बड़ी जरूरत ऐ जेह्ड़ी सारें कोला पैह्लें इंप्रूवमैंट इं'दी ऐ एह् जेह्ड़ी गोलियां गालियां इं'दियां जेह्ड़ियां बैपन जेह्ड़े एह् इंप्रूव करने दी बड़ी जरूरत ऐ इ'नें गी केह्ड़े इं'दे कोल गोलियां होंदियां इं'दे च जंग लग्गे दे होंदे के में ते आखना एह् चलांदे बी निं होने जिन्दगी च इ'नें गी ट्रेनिंग बी प्रापर हैन्नी थ्होंदी होनी एह् चलाइयै राजी गै निं हैन ते ना कोई एह् कक्ख करदे ते ना कुछ करदे ठीक ऐ ते एह् दूआ इक ते बैपन आह्ला होई आ दूआ ते इं'दा इं'दा इक जेह्ड़ा कम्म ऐ ओह् बड़ा गंदा ऐ कि इ'नें जि'यां आर्मी बगैरा दिक्खी लैओ तुस आर्मी नेवी एयरफोर्स इं'दी प्रापर ड्यूटी होंदी प्रापर गै जूनटा च बकायदा रौह्ना पौंदा मगर एह् पुलसियें होंदे जेह्ड़े एह् पता केह् करदे कि जि'यां छुट्टी होई गेई इ'नें चली जाना बापस कक्ख निं करना होर होर कक्ख निं करना इ'नें छुट्टी घरै गी चली गे मजे कन्नै कक्ख निं कीता छुट्टी होई गेई अट्ठ घैंटे डयूटी दित्ती घरै गी चली गे बस एह् बड़ी गलत चीज ऐ क्योंकि जि'यां अगर जिन्ना एह् अपने ग्रुप च रौह्ग इन्ना गै बैल्ल मेन्टेनेंस होना ना इं'दी कोई जिल्लै इक बारी भर्थी होई गे ते ना इं'दी कोई ओह् होंदी ते ना फिजिकल होंदा जि'यां ना कक्ख होंदा ना कोई दौड़ दाड़ लोआंदे इं'दे कोला दा ना कुछ जि'यां तुसें जैदातर दिक्खी सकनें मैक्सीमम पुलीस आह्लें दा ढिड्ढ जेह्ड़ा होंदा ओह् बाह्र होंदा ते जेह्ड़े जि'यां जि'यां तुस पुलीस आह्ले दिक्खो उं'दा ढिड्ढ बाह्र होंदा जि'यां मैक्सीमम जेह्ड़े दुए होंदे उं'दा ढिड्ढ अन्दरे गी होंदा एह् बड़ी बड्डी ओह् ऐ हरकत ऐ जेह्ड़ी पुलीसा च जेह्ड़ी फैला दी ऐ ते जि'यां जे के पी ऐ हून तुस जि'यां जान्नी जन्नें कि बड़ी ते है ते शैल गै मगर जेह्ड़ा पुलीस ऐ जेह्ड़ी बिच्च बिच्च जेल्लै एह् जि'यां रातीं नाके बगैरा लाए दे होंदे पुलीस ने ठीक ऐ मैक्सीमम बंदे केह् करदे कि जेल्लै नाके पर कोई गड्डी बगैरा फड़े जि'यां अजकल्ल तुस जि'यां जानने होन्नें जि'यां गौ जि'यां गाय जि'यां जानवरें दी तस्करी बगैरा बड़ी होंदी जि'यां कि बड़े कुत्ते जि'यां कि मते मते जानवर जि'यां गौ बगैरा बच्छा बुच्छा जो बी ऐ एह् केह् करदे कि जि'यां मुस्लिम जाति दे जेह्ड़े लोग होंदे जेह्ड़े मुसलमान होंदे एह् साले केह् एह् करदे कि इ'नें गी साढ़े किडनैप करियै ते इ'नें गी लेई जंदे श्रीनगर आह्ली साइड इ'नें चक्करें च केह् करदे कि जेह्ड़े जे के पी बगैरा ने नाके लाए दे होंदे ना एह् बड़े गंदे नाके लाए दे होंदे एह् जि'यां एह् नाके नूके पर कोई फड़ना इ'नें ते गुज्जरें ने बगैरा ने इ'नें गी पैसे देई ओड़ने ठीक ऐ एह् केह् करदे कि जे के पी जे के पी गी ते छड्डो ओह् सारी पुलीसें दा इ'यै कम्म ऐ पंजाब पुलीस च सारे दे सारे सब पैसे खाने गी गिज्झे दे होंदे सब ते एह् जेह्ड़े मुस्लिम मस्लिम होंदे ते इ'नें गी पैसे पूसे देइयै ते बस छड्डी ओड़दे पैसे देइयै ते अग्गें नाका टपाई ओड़दे इ'यां इ'यां दो तिन्न नाकें गी दिंदे ते अग्गें अग्गें ओह् फोन होंदे रौंह्दे इ'यां अपने मतलब कि जेह्ड़े जेह्ड़े बचैरे निर्दोश जानवर होंदे साढ़े गौ गौ माता जि'यां बगैरा इ'नें गी इं'दे कन्नै बड़ा दुर्लब गंदा कम्म करदे इ'यां मतलब कि इं'दा ते इक ते केह् आकां हून थुहानूं इक ते साढ़ा हिन्दू धर्म भ्रश्ट होंदा ते इक ते दूआ ते इ'नें ई इन्नी शर्म निं औंदी कि साढ़ी गौ माता जेह्की असें गी केह् करचै किस स्हाबै दा ओह् ट्रीट करचै इं'दे कन्नै कि'यां जेह्ड़े गंदे कम्म करा दे इ'नें गी संभालचै मगर जि'यां फिर में फिर इ'यै आखना चाह्न्नां कि सारे इक जनेहे निं होंदे सबइ'यां हर इक ज हर इक बंदा इक्कै जनेहा निं होंदा कुछ ते अलग बी होंदे ठीक ऐ बंदे बड़े गंदे टाइप दे होंदे होर मगर इ'यै जेह्ड़ी इम्प्रूव इंप्रूवमैंट ते इक ते में थुहानूं सनाई ओड़ी इक बैपन दी बैपन क्वालिटी बड़ी घट्ट होंदी इं'दे कोल पुलसियें कोल इन्ने बैपन चलाने दी ओह् बी निं होंदी इ'नें गी ट्रेनिंग बी निं प्रापर हैन्नी थ्होई दी होंदी बैपन चलाने दी इक ते बैपनें दी प्रापर ट्रेनिंग थ्होऐ ठीक ऐ इ'नें गी कोई छुट्टी निं देनी चाहिदी बा ओह्दे बाद ठीक ऐ ते उप्परा इं'दे जेह्ड़े इंफ्रास्टक्चर जित्थै रौंह्दे उ'नें गी बिल्ड करने चाहिदा थोह्ड़ा जि'यां पुलीस स्टेशन ऐ इं'दी हालत दिक्खेओ कदें जाइयै दिक्खेओ इन्नी गंदी हालत होंदी ना इंसान उत्थै जाने दा मन निं करदा बड़ी गंदी हालत होंदी इं'दी इ'यां ना सफेदी होई दी होंदी कुछ ना कुछ ते इ'यां मस्त लड़ाई होए ते बैह्स बूह्स होन लगी पौंदी इं'दी तां इं'दे कोला दा गै कम्म करांदे ना कुछ ते इन्नी गंदी हालत होंदी ना इं'दी पुलीस स्टेशनें दी कोई स्हाब निं मजा निं आंदा कुछ इं'दे पुलीस स्टेशनें गी दिक्खियै दूआ में आखनां कि इक ते दूआ में थुहानूं सनाऽ नां कि जेह्ड़ी इं'दी भर्थी ते होंदी भर्थी दे टैम ते एह् सब कुछ करी लैंदे फिजिकल बगैरा सब कुछ मगर जिल्लै बाच जेल्लै बंदा इक नौकर होई आ ते उ'नें गी बी बाद च बी सारा फिजिकल करने चाहिदा म्हीने दा इक बारी उं'दा फिजिकल होना चाहिदा सब कुछ नमां दौड़ दाड़ इ'नें गी लग्गनी चाहिदी उप्परूं इ'नें गी रैगुलैर्टी होनी चाहिदी जि'यां आर्मी दी बगैरा दी होंदी जेह्दी ब'जा नै कि इं'दा ढिड्ढ बाह्रे गी निकला दे न ते इ'नें परफैक्ट रौह्ना हा क्रिमिनल गी फड़ने आस्तै ते त्री चीज इक होर आखी सकनां जेह्की एह् अजकल्ल जेह्ड़े पुलसिये होंदे जेह्ड़े मैक्सीमम में सारे निं आखना चाह्न्नां कि कोई बिच्च पुलसिये होंदे एह् रिश्वतखोर होंदे जेह्ड़े दुएं कोला रिश्वत रुश्वत लेइयै ते पैसे पूसे लेइयै ते ओह् करदे कम्म कर कम्म करांदे अपना मगर एह् बी एह् सारें कोला बड्डी गंदी चीज ऐ कि एह् नेईं करना चाहिदा इ'नें पुलसियें गी गंदा बड़ा गंदा कम्म ऐ एह् एह् साढ़ी जिन्दगी च जेह्ड़ा सारे ला बड्डा कम्म ऐ पैसे लेइयै कुसै गी निर्दोश गी फसाना ते जेह्ड़ा दोशी ऐ उस्सी उस्सी छड्डी ओड़ना एह् पैसे ते हत्थें दी मैल ऐ थुहानूं पता बी ऐ औंदे जंदे औंदे जंदे एह् ते कुछ बी होई सकदा मेरी सारे ला घैंट चीज आखनां कि नेईं पैसे नेईं लैओ एह्दे कोला खरा ऐ थोह्ड़ा मेह्नत करियै कुछ कमाई लैओ ते मेह्नत करियै अपना कुछ कमाओ ते ओह् ते फिर में इ'यै चाह् आखना चाह्न्नां कि पुलीस दा इन्फ्रास्ट्रक्चर जेह्ड़ा तोहानूं किन्ने बारी सनाई ओड़ेआ कि इ'नें गी इंप्रूब करने दी जरूरत ऐ इक बैपन क्वालिटी इक इं'दा फिजिकल बस होर कक्ख निं बाकी साढ़े जेह्के जे के पी घैंट ऐ ते जेह्के पैसे पूसे खंदी एह् निं खाने चाहिदे